आमच्या शाळेत जें ग्रंथालय आसा त्या ग्रंथालयांत अनेक प्रकारचीं पुस्तकां आसात हांव त्या ग्रंथालयांत वचून खूब पुस्तकां वाचता तशेंच हांव ज्या वाठारांत रावता थंय जिल्ला ग्रंथालय आसा तीं एक व्हडली प्रशस्त अशीं बिल्डिंग आसा आनी थंय तरातरांची हजारांनी पुस्तकां आसात हांव थंयय वचून पुस्तकां वाचता म्हज्या घरच्या ग्रंथालयांत काणयेची पुस्तकां चित्रकलेची पुस्तकां सामान्य ज्ञानाची पुस्तकां एतिहासीक पुस्तकां आपजीणेंची पुस्तकां तशींच थोर विचारवंताचीय पुस्तकां आसात हांव केन्नाय भायर गांवांत गेलें जाल्यार थंयसून हांव पुस्तकां हाडटा आनी म्हजें घरचें ग्रंथालय आनीकूय गिरेस्त करता म्हजें सपनांतले ग्रंथालय जे आसलें तातूंत तरातरांची पुस्तकां वेगवेगळ्या आलमारिंनी निवळसाणेन दवरलेली आसतली पुस्तकांच्या प्रकारावयल्यान तांचो वेगळो गट करून तेंची यादी करून त्या बशेन तांचे वेगवेगळ्या आलमारिनीं दवरतलें शब्दकोश दवरपाक वेगळीं आलमार तर कविता खातीर वेगळे वैचारीक वेगळें एतिहासीक वेगळीं एकदां ग्रंथालयांत पांय दवरलो की सगळें जग विसरून पुस्तकां बरोबर एक रुप जावचें अशें म्हजें ग्रंथालय आसचें